پانی پانی ہماری ضرورتوں کی ساری چیزیں ہیں پانی ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں پانی کے بنا ہمارا جیون ادھورا ہے پانی کھانا بنانے کے کام آتی ہے کپڑے دھونے کے کام آتی ہے پینے کے لیے آتی کام آتی ہے کھیتی کے لیے کام آتی ہے اور صفائی کے لیے کام آتی ہے اگر پانی نہ رہے تو ہمارا جیون کچھ بھی نہیں ہے پانی سے ہم سارا کام کرتے ہیں کپڑا دھونا ہے پانی سے صفائی کرنی ہے پانی سے نہانا ہے دھونا ہے بچوں کو نہلانا ہے اگر ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں کھیت میں جاتے ہیں تو پہلے ہم پانی ڈالیں گے تبھی مٹی نرم ہوگی مٹی جب نرم ہو جائے گی اس کے بعد پر ہم پانی ڈالیں گے پانی سے سارا کام ہوتا ہے پانی نہ ہے تو جیون میں کچھ بھی نہیں ہے پانی اگر ہم نہیں پئیں گے ہمارے سریر میں پانی کی کمی ہو جائے گی تو پھر ہم کمزور ہو جائیں گے پانی کے پانی اگر نہ ہمارے لائف میں یا نہ پیتے ہیں تو ہم لوگ کمزور ہو جاتے ہیں اسی لیے سب سے زیادہ تو پانی پینے کے لیے ضروری ہے صفائی کے لیے ضروری ہے کپڑے دھونے کے لیے ضروری ہے فرس وغیرہ دھونے کے لیے ضروری ہے بچوں کو نہلانے کے لیے ضروری ہے بچوں بچوں کا بھی صفائی کرنے کے لیے ضروری ہے اور پانی سب سے زیادہ کھیتی کے لیے چاہیے اگر کھیت میں پانی ہم نہیں ڈالیں گے تو ہمارا کھیت سوکھ جائے گا اور جب کھیت سوکھ جائے گا اناج نہیں ہوگا اس کے بعد ہم پریشان ہو جائیں گے کیوں کیونکہ پانی ہر حال میں چاہیے سب سے پہلے اگر ہم کھیت میں جاتے ہیں تو ہمیں پانی پٹانا پڑتا ہے جب ہم پانی ڈالتے ہیں پھر کھیتی وغیرہ کو صحیح کرتے ہیں پھر پانی ڈالتے ہیں پھر اس میں ہم بیج لگاتے ہیں اور پھر پانی ڈالتے ہیں پھر کچھ دن کے بعد دس دن پندرہ دن گزر جاتا ہے تو پھر ہم پانی ڈالتے ہیں اسی طرح سے ہمارے جیون میں پانی سب سے بڑا مہتوپورن چیز ہے اگر پانی نہ ہو تو چیل کوا بھی بھی مر جائے گا ان لوگ کے لیے بھی پانی چاہیے جیسے ندی ہے اس میں پانی ہے تو وہ لوگ بھی پیتے ہیں تو زندہ ہیں اگر پانی نہ ہو تو وہ لوگ بھی مر جائیں گے اور اگر پانی نہ ہو تو انسان بھی مر جائیں گے اسی لیے پانی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری چیز ہے پانی اگر روز نہ ملے ہمیں تو ہم نہا نہیں سکتے ہیں کھانا بنا نہیں سکتے ہیں صفائی نہیں کر سکتے ہیں بچوں کو نہیں نہلا سکتے ہیں بچوں کو پانی نہیں پلا سکتے ہیں پانی نہ ہو تو ہمارے جیون میں ہاہاکار مچ جائے گا ہمارا لائف خراب ہو جائے گا ہم مر سکتے ہیں پانی کے بنا اسی لیے پانی بہت زیادہ ضروری ہے پانی سب سے زیادہ لائف میں ضروری ہے